मूंखे तैराकीअ लाइ पाणीअ में शीतलता ऐं साफ़ु सफ़ाई हुजे उते पसंदि आहे जीअं पूल थींदा आहिनि मूंखे हुते तैराकी ॾाढी वणंदी आहे तैराकीअ ल तैराकी कंदे मूंखे हिकु सुकून ऐं शांतीअ जो अनुभव थींदो आहे ऐं मुंहिंजे मूंखे गहिरे पणीअ में तैरण खां बि ख़ासि शौंक़ु न आहे मां पूल में वरी बि तैरे सघंदी आहियां झील यां सागर में मां न तैरे सघंदी आहियां मूंखे भउ थींदो आहे मूंखे साफ़ु सफ़ाईअ वारे पाणीअ में ई मज़ो ईंदो आहे तैराकीअ सां मूंखे हिकु फिज़ीकली एक्टविटी बि थींदी आहे ऐं मूंखे शौंक़ु बि आहे